पयलींच्या तेंपार आमी जेन्ना ल्हान आसली पळय तेन्ना बाजारान वयताली तेन्ना शंबर रुपया घेवन वयताली तेन्ना इतलें सामान येतालें की सगलें सामान भाजयो म्हण नुस्तें सगळो किरकोळ बाजार आसा पळय तो भरतालो शंबर रुपया पण आतां त्या शंबर रुपयाक कांयच वेल्यू ना आतां शंबर रुपयांनी भाजी बीन येयना आनी नुस्तेंय येयना आतां इतली म्हारगाय वाडल्या की घेतले जाल्यार कांयच अशें हें ना आनी आतां आनी ऑनलायन शॉपिंग येयल्या ती जाल्यार म्हणजे आमकां घरा कडेन बसल्यार आमकां बसून सामान मेळयटा घरान मेळयटा सामान भायर बाजारान वचपाचीय गरज ना आनी एकएकदा ऑफरी अश्यो आसतात दिवाळी चतुर्थी गणेश चतुर्थी कडेन म्हणजे आमी ते एफड करता घेवपा अशे म्हणजे इतले ते सवाय आसता आनी बरे आयटम आसता बरे प्रोडक्ट आसता आनी एकएकदा तेंचे ऑनलायन आसता पळय ते डिफॅक्टेडय बी पीस येता म्हणल्यार कपडो एक तर बरो आसना नाजाल्यार तेजी प्रायस चड आसता आनी समज कपडो डिफेक्टेड आसत तेंकां कॉल बॅक करत जाल्यार तें रिस्पोन्स कांय दिना म्हणतकूत मागीर किदें करपाचें